मां स्कूल जे ॿारनि खे पहिंजी कला ऐं शिल्प बोर्ड ते सेखारींदी आहियां धीरे धीरे स्केच ठाहींदी आहियां चॉक से असां ॿारनि खे सेखाईंदी आहियां नंढी नंढी ड्रॉइगूं ठाहींदी आहियां जो ॿारनि खे सुठी लॻदियूं आहिनि ऐं मां बचपन में बारिश जे मौसम में कागर जी नाव ठाहे इलाही हलायूं गर्मियुनि में कागर जा पंखा ठाहियासीं ऐं इलाही कागरनि जी अहिड़ी लैंप वग़ैरह ठाहियासीं जे मुंहिंजे बचपन जी सुठी यादूं आहिनि ऐं हूअ मां अञा ताईं संभाले रखियूं आहिनि मां अञा पंहिंजे ॿारनि खे हूअ सभु शयूं सेखारींदी आहियां